ہم مئو کے باشندے ہیں اور یہ ہمارا آبائی وطن ہے مئو کا اکثریتی مذہب اسلام ہے اور ہم اسلامی تعلیم سے بہت مدثر ہیں صرف ہمیں نہیں یہاں کا پورا معاشرہ ہی اسلامی تعلیم کے زیر اثر ہے اسلامی تعلیم اخلاق اخوت بھائی چارہ یکجہتی ہے اور اس کا اثر مئو کے ثقافت پہ بھی رہا ہے جس کے نتیجے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہولی ملن کی تقریر مسلمان اور عید ملن کی تقریر کا بندوبست ہندو فرقہ کے لوگ کرتے ہیں معاشرے پر مذہبی تعلیم کا یہی اثر ہے